ते अस लोक जमीनै च बी उगानेआं ओह्दे बाद मोदी साह्ब जेह्ड़े प्रदानमंत्री न साढ़े एह् दो दो हजार रपेआ बी लोकैं गी देआ दे न कि अपना खेती गी बढाओ ते बीऽ साढ़ा पूरा लाओ हैल लाओ खाद लाओ ओह्दे बिच खेती गी बढावा देओ

एह् चना दा बीऽ दिंदे मटरां दा बीऽ दिंदे हर चीज ऐ जेह्ड़ी अस उत्थुआं लेई सकनेआं मर्च टमाटर हर चीज जेह्ड़ी ऐ असें गी दिंदें न आक्खदे बुह्टे लाओ ओह्दे कन्नै खानै गी सब्जी होई जंदी ते खानै वास्तै लोकैं कनक बी होई जंदी चौल बी होई जंदे धान लान्ने ओह्दे वास्तै बीऽ दिंदे धान्नै दी क्यारी दिंदे क्यारी देने दे बाद ओह् उस्सी बड्डा होना दिंदे बड्डा होने बाद फिर दोबारा उस्सी तुआरियै लोक खुम्बै लांदे लोक उस्सी आखदे रूहनी लांदे तो